आंनि बांसिन बयनिख्रुइबो मुलाम्फा गोनां आबाद मावनायानो जाबाय गोजां बोथोरनि आबाद मावनाय आं गोजां बोथोराव आबाद मावनो मोजां मोनो मानोना गोजां बोथोराव जों गिबि फुलि बानायनानै आबादखौ मावनो हायो जेरै जों पुलकभि ब्रकलि अलकभि बायदिखौ जोङो बोथोरनि सिगां एबा एसे सिगाङावनो जोङो फुलि खालामनानै बोथोरनि गिबि दिहुनो हायोब्ला जोङो बांसिन मुलाम्फाखौ मोन्नो हायो मानोना गासिबो बोथोरनि गिबि फानोब्ला जों मुलाम्फा मोन्नो हायो मानोना ब्रकलि जायखौ फुलकभि गोथां बेखौ मानसिफ्रा जायो आरो बेखौ जों बेसेन गोसा दामै फान्नो हायो बेसेन गोसा फान्नायनि गेजेरजों जों बांसिनानो मुलाम्फा मोन्नो हायो आरो मुलाम्फानि गेजेरजों आं माहाजोन जानो हायो मानोना फुलकभि आरो अलकभि बोथोरा ओंखारजेन्नायाव जोबोद दाम गोसा जायो आरो दाम गोसा जानायनि गेजेरजों जों फानग्राफोरा लाब मोन्नो हायो एबा मुलाम्फा मोननो हायो बे बायदियैनो आं बिजनेस एबा मैगं थाइगंनि बिजनेसआव बोथोर गिबि आबाद मावनानै फुलकभि कभि खौनो गायनो मोजां मोनो आरो आलु आलुखौबो जों बोथोर गिबि गायोब्ला जोङो एसे बेसेन गोसायै फान्नो मोनो आरो बेसेन गोसा फान्नो मोननायनि गेजेरजों जों लाब मोन्नो हायो आरो लाबनि गेजेरजों जों माहाजोनबो जानो हागोन मानोना लाब मोनबायनालाय नों माहाजोनाथ' जाखागोन बेनो बिजनेस आङो बिनिखायनो फुलकभि कभिखौ बोथोरनि सिगां गायनानै आबाद मावनो मोजां मोनो आरो मुलाम्फा मोन्नो हायो बेनो आंनि मुलाम्फा गोनां मावनाय बिजनेस